सिंधी भाषा हिन संसार जी सभिनीनि को पुराणी भाषाउनि मां हिकु आहे जॾी असां ॾिसूं था की पुराणी पुराणी असां सभ्यता संस्कृति कहिड़ी आहिनि असांजे संसार जी त हुन में सभिनीनि खां पुराणी हिकु संस्कृति आहे हड़प्पा ऐं मोहन जोदाड़ो जी संस्कृति ऐं के मोहन जो दड़ो बि चयो वेंदो आहे हुतो ई असां इहो अंदाज़ो लॻाए था सघूं की सिंधी भाषा केतरी न पुराणी भाषा आहे हाणे जे पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंध सिंध जा रहिवासी रहंदा हुआ उन्हनि खे सिंधी चयो वियो पर विरहांगे खां पोइ जॾहिं हिते हिंद में अची विया असां सि असां सिंधी माण्हू त इते ही असां पंहिंजी भाषा खे अॻु अॻे वधाइण लाइ ॿिया बि कमु कया सिंधी भाषा जे अलॻि अलॻि ॿोलियूं आहिनि जेकी अलग अलग इलाइकनि में जुदा जुदा तरीक़े सां ॻाल्हाए वेंदियूं आहिनि अगरि लिखण जे हिसाब सां ॾिसूं त अरेबिक सिंधी ऐं देवनागरी सिंधी में बटियल आहे सिंधी लेकिन ॿोलियुनि जे हिसाब सां त सत अठ ॿोलियूं सिंधी सिंधी में ॻाल्हायूं वेंदियूं आहिनि समय जे फेरु बदल जे कारणु ऐं पाकिस्तान को हिंदु हिंद में अचण जे कारण बि सिंध जी ॿोली ते काफ़ी गहरो असरु पियो अॼुकल्ह जे माहौल में ॾिसूं त सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण वारा ॾींहं ॾींहं घटंदा था वञनि असां पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी ॿोली नथा सेखारे सघूं ऐं उन्हनि सां बि सिंधी में नथा ॻाल्हियूं ॻाल्हाए सघूं ॿी ॻाल्हि हिते हिंदुस्तान में सिंधी स्कूल ऐं युनिवर्सिटी बि बिल्कुलु नाम मात्र जी आहिनि इन ई करे सिंधी ॿोली अॻिते नथी वधी सघे अगरि असां हिन में बारे में सच्ची में असां हिन बारे में चिंतित आहियूं असां चाहियूं था की असांजी सिंधी ॿोली अॻिते वधे त सभिनीनि खां पहिरियों असां पंहिंजे ॿारनि सां हुन में ॻाल्हाइणु शुरू कयूं ऐं हे कोशिशि कयूं सरकार ते बि असां दबाव विझूं कि स्कूलन में ऐं युनिवर्सिटीज़ में बि सिंधी भाषा जे लाइ कमु कयो वञे